आयज जर आमी पळयलें फक्त नजर फिरयली तर आमकां दिसून येतलें की ल्हान भुरग्यां पासून ते जाणटीं सगळी जाणां मोबायल घेवून बशिल्ली आसतात मोबायल फोनाचे फायदे जाणून वा समजून घेवपाचे ह्या फुडल्या पिढीक खूब गरजेचें आसा प्रत्येक मनशा कडेन मोबायल आसा आयच्या काळांत प्रत्येक ल्हान भुरग्याक सुद्दां खबर आसा मोबायल कसो यूज करप तें मोबायल फोनाच्या मदतीन आमी कोणा कडेनूय केन्नाय कशेंय उलोवपाक शकतात मागीर तें जगांत खंयूय आसुंदी आमी आमच्या मोबायला फोनांतल्यान फोटो काडून एकामेकांक धाडपाक शकतात विडियो काडून धाडपाक शकतात ते विडियो पळोवपाक शकतात आनी एकामेकाक सेंडय करपाक शकतात कोणूय बिझी आसा जाल्यार आमी त्या मनशा कडेन मॅसेजिंतल्यान उलोवपाक जाता जशे की वोटसॅएप फेसबूक इन्स्टाग्राम मोबायलाक लागून जग खूब मुखार पावलां नवीन नवीन एप्स ज्या एप्सांतल्यान आमी शिक्षण मेळोवपाक जाता पयशे धाडपाक जातात वीज बील भरपाक जाता फोन बील भरपाक जाता उदकाचें बील तशेंच हेर तरेचीं बिलां भरपाक जातात जो कोण मोबायलाचो बरो उपयोग करता ताचे खातीर मोबायल शैक्षणीक कार्यांत खूब बऱ्याक पडटा केलेंडर केल्कुलेटर शोपींग एप्स रिमांयडर घडयाळ गाणी हे सगळें तर प्रत्येक मोबायलांत आसता इन्टरनॅटाचो वापर करून जगभरच्यो बातमी आयकुपाक शकतात युट्यूब ऑन केलें की जाय तें विडियो पळोवपाक जातात सर्च बटनांत वचून आमकां जाय तें टायप केल्यार जाय तें विडियो येतात आनीक मोबायलाची खाशेलपण म्हणळ्यार हांगा एक मनीस आनी दुसऱ्या कण्ट्रीत एक मनीस आसा जाल्यार तेजे तेज्या कडेन आमी विडियो कॉल करून उलोवपाक शकतात पयशांचो वेवहार मोबायलार मोबायलाच्या एपांतल्यान जशें की जी पे पे टी एम फोन पे एपांतल्यान रोखडेंच जाता मोबायल रिचार्ज गेम रिचार्ज टी वी रिचार्ज सुद्दां करपाक सोंपेपणान मेळटा लोकां खातीर स्वास घेवप गरजेचें तशेच मोबायल गरजेचो जावन पडला दो दोन हजार वीस सालांत जेन्ना कॉरोना आयलो तेन्ना तर ह्या मॉबायलाचो खूब बरो उपयोग जालो भुरग्याचें शिक्षण व्हडांचें काम व्यापारांचो व्यापार सगळेंच ऑनलायन लोक घरा रावन काम करताले तशेंच भुरगीं घरा रावन शिकतालीं शिक्षण सुद्दां ऑनलायन शिकताले खूब वर्सां पयलीं एखादो फोटो काडप किवां फोटोग्राफराक घरा आपोवन हाडप हें कठीण जातालें तातूंत खर्च सुद्दां चड मोबायलाक लागून फोटो काडप इतलें सोपें जालां की आतां फोटो काडलो आनी आतांच तो फोटो मेळ्ळो आमकां जर खंय खंयचेय जाग्यार वचपाचें आसा आनी तो जागो जर आमकां खबर ना जाल्यार आमी गुगल मॅप वा जी पी एस च्या मदतीन तो रस्तो सोदपाक शकतात बेंकेत वचपाचीय गरज ना मोबायल फोनांतल्यान घरा रावन एका खात्यांतल्यान दुसऱ्या खात्यांत धाडपाक जाता मोबायलांत इन्टरनॅटाची सुविधा वापरून कसलीय म्हायती काडपाक जाता इतलें सगळें आसुनीय फ्लॅश लायटिची सुविधा सुद्दां मोबायलात दिल्या आमी आमचे आवडटे सिनेमा पळोवपाक जाता तशेंच आवडटी गाणीं वा भजन किर्तन जाय तें मोबायलांतल्यान पळोवपाक जाता अभ्यास संदर्भीत कितेंय कळ्ळें ना जाल्यार गुगलाचेर वचून ताच्या मदतीन समजून घेवपाक जाता मोबायलाचे अशे तरेचे खुबशे फायदे आसात